हैलो आं कुन कुत्थां ओह् बस ठीक ठाक ओह् में फोन कीता हा तां ओह् बड्डी भैन नी ऐ बड्डी भैन कट्टली आह्ली नुहाड़े जागतै दा ब्याह् ते उनें सत्संग रक्खे दा जाना नी आं चलगियां दमें जनियां कअ'ऊ सबेल्ला जाना भी सत्संग ऐ कन्नै ब्हानै कन्नै परमात्मा दा नांऽ लेई लैग दते कन्नै डंगर बच्छुआ खलासी होंदी आं रहोली रहोली कन्नै जगतै दा ब्याह् कन्नै आदमी कन्नै ब्हानै नै नां सुनी लैंदा परमात्मा दा आं खरी खरी अंऊ लगी मूहं धोना तां आं धो हत्थ मूंह तां चलचै भी आं खरी भी तां ठीक ऐ